کبھی متبادل رننگ ورزش کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے جسے ٹٹیل رننگ یا سپرنٹ وقفے کے طور پر شمار میں لایا جائے البتہ چہل قدمی کے ساتھ ساتھ دفتر آنے اور جانے کے درمیان گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے تیزی سے بھاگنے کبھی میٹرو اور کبھی بس کو پکڑنے کی جد و جہد کا اچھا خاصا تجربہ ہے جس سے صحت مند رہنے یا فٹ رہنے میں مجھے ذاتی طور پر اچھی خاصی مدد ملی ہے دس سالوں کے درمیان اس طرح کے طویل تجربے حاصل کرنے کے بعد ذمےداری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں صبح اور شام ٹریفک پکڑنے کے لیے اور بر وقت گھر اور دفتر پہنچنے کے لیے دوڑ لگانے کی جو کوشش میں نے کی ہے وہ متبادل رننگ ورزش سے کم نہیں ہے جو مجھے صحت مند رہنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے